हमर भूगोलके सबसँ पसन्दीदा किताब भौतिक भूगोल जे शैलेन्दर सिंह लिखने छथि ओ बहुत नीक जे छै ओकरा लिखलनि हँ ओना एन सी ई आर टी मे सेहो भूगोलके जे छै से नीक नीक जे छै से पढ़लहुँ लेकिन भारतके भूगोल जे चतुर्भुज मौर्या लिखलखिन हँ ओ भूगोल जे छै से विस्तृत मने भारतके सन्दर्भमे छै लेकिन बहुत विस्तृत छै अर्थात एक्स्ट्रा अध्ययनके लेल जे छै से ओ आब जे छै से किताब छै लेकिन ओहिठाम जे थर्ड पेपर छै ऑनर्समे एकरा जे अन्तिम पेपर हम पढ़लहुँ ओ अहाँके जे छै से बहुत बढ़िआँ आओर नीक जे छै से रहल अनुभव अर्थात ई तीनू किताब जे छै से एखनो तक बच्चाके जे अहि तीनू किताबके अध्ययन कऽ रहल अइ ओ निश्चित रूपसँ भूगोलमे जे छै से बढ़िआँ अङ्क अर्जित करैए